जइसे हमर पप्पा सब भेलै त हमर पप्पा सब छैठ करै छथिन त ओइमे थाली ऊली दै छथिन छठी मैया के ऊसब परव हमहुँसब करै छियै आ ओइकेबाद दिवाली हो गेलै पप्पा सब जैसेकी बुजुर्ग आदमी सब हमर जेसब पबनी कइले है ऊ पबनी हमहुँसब करै छियै छैठ हो गेलै दिवाली हो गेलै होली हो गेलै ओइकेबाद चौरचन हो गेलै दुर्गापूजा मे भाग लै छथिन हमर पप्पा सब त ओहु सबमे हमसब भाग लै छियै हमसब हरेक पबनी हरेक त्यौहार मे हमसब भाग लेते घुरए छियै जैसेकी जत्ते भाग लेली ओत्ते आगे भेल आ कनी आ अथी सबके भी अच्छा लागल हमरोसबके अच्छा लागल की भाइ पुरे घर फैमिली मे रौनक बढ़ल ऊसब अच्छी बात है सबचीज करे के चाही सब फैमिली के करे के चाही सब बड़ी स्वाभाविक बात है की सब करै छै लेकिन करै चाही ईसब बात मे कोइ अथी न है भगवान के भजन करे के चाही भगवान के हर कुछ करे के चाही ताकी आगे चलके सबकुछ अच्छा रहे अच्छा व्यवहार मिले अच्छा सबकुछ मिले जैसन कर्तव्य करै छै वैसन सब करै छै पबै छै ईसब सब अच्छी बात है करै के लेल ईसब करै के लेल कोइ डेराइ वेराइ के नै चाही केकरो सबके करे के चाही